ओह दैनि टेपनि फेसिलिटिखौ जों दासिमबो मोननो हायाखै ओह गुबुन गामिफ्राव जों नुनो मोनदों नाथाय जोंनि न'सिम दिनैसिम बे फेसिलिटिया सौफैयाखै

सौफैनांगौ होननानै ओह दैनि टेब टेपआ नख'राव थानांगौ होननानै आङो ओह बिलिभ खालामो मानो होनबा ओह बयनिबो नख'राव दैख'र बा दंखल गैया गास ओह ओम अबेबा गामिफोराव मोनसेल' दैख'र थायो बिनिफ्रायनो बयबो नख'रफोरा लायनांगौ जायो बा ओह गोजान गोजान दैसाफोरनिफ्राय ओम लायनांगौ जायो जेहा मोजां नङा मानो होनबा बिफोरो दैफोरा ओह साफा जाया आरो बिफोरनि दैनिफ्रायनो गुबुन गुबुन बेमारफोर उजियो ओम दै मा आरो माखासे जायगाफोराव नुनो मोनो जे बे टेपनि दैया मालाबा मो साफा फैया होननानै मानो होनबा बे फिल्टार खालामनाय जाया आरो बे दैखौनो जोङो जुदि ओह लोङोब्ला जाया फिल्टार नङा आर होनबाना जोंहा बेम बेमार जानायनि बहुत सान्चेस थायो सह ओह बेखोनो आसा खालामो जे फिउचाराव हाय जों जोंबो बे फेसिलिटिखौ मोनगोन साफा दै टेपनि दैखौ मोन फेसिलिटिखौ मोनगोन मानो होनबा जों जोंनि नख'रफोरनि दैख'राबो दैख'रनि दैयाबो मोनसे समावहाय रानलांजोबो ओंखायनो जोङो गुबुननि नख'रनिफ्राय लायनांगौ जायो आरो बे गुबुननि नख'रनियाबो जोबलाङोबा जोंहा अबेनिफ्राय दै लानो जायो बे सितुएशना जायो आरो चह गोनां बे दै टेबा बहुत गोनांथि माने ओम नांगौ जायो बयनिबो नख'राव टेपनि दैखौ